मेंने अपने घर में आज बैंगन कि सब्ज़ी बनाई थी जो कि मेरे उम्मीद के हिसाब से अच्छी नहीं बनी मैं कुछ काम करने में लग गया था उस वक़्त तो वह सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी थी तो फिर मैंने सोचा कि उसे क्या करूँ तो फिर मैं ने खाना उसको फिर से सही तो नहीं कर सकता था तो फिर मैंने सोचा कि इसके अलावा और किसी दूसरे चीज़ को बना लिया जाय क्योंकि वह रेसिपी तो अच्छी बनी नहीं थी तो फिर मैंने फूल गोभी की सब्ज़ी को काट के वो सब्ज़ी बनाने का सोचा तो मैंने फूल गोभी के सब्ज़ी को काट लिया उस भंटे की सब्ज़ी का तो मैं कुछ नहीं कर सकता था इसलिए उसे फिर भी अगर बर्बाद नहीं करना था तो मेरे घर पर गाय आई थी और गाय है भी तो मैंने मेरे उस सब्ज़ी को गाय को खिला दिया तो वह सब्ज़ी बर्बाद नहीं हुई फिर मैंने फूल गोभी की सब्ज़ी को काँटा और उस सब्ज़ी को बनाया चूँकि फिर दुबारा काफ़ी अच्छी तरीके से बन गई थी इसके बाद मैंने उसे खा या और फिर वो मेरी पुरानी सब्ज़ी भी बर्बाद नहीं हुई थी क्योंकि मैंने उसको गाय को खिला दिया था और यह सब्ज़ी भी बहुत अच्छी तरह से बनी